हमारे यहाँ राजस्थान में स्वास्थय को लेकर ऐसा कोई ख़ास क़ानून तो नहीं है पर हाँ यहाँ पर स्वास्थय को लेकर सुविधाएं बहुत सारी हैं सरकार से दी गई हुई जैसे की हमारे सरकारी हॉस्पिटल और हमारे यहाँ पर एम्बुलेंसे रहती हैं और हमें आंगनवाड़ी से भी सुविधाएं मिलती हैं जैसे की अस्पताल से कि हम ईमरजेंसी में अगर किसी को भी लेकर जाते हैं तो हमें डॉक्टर मिल जाते हैं और हमें चिरंजीवी जैसी नाम की सुविधाएं दी गई हैं जिसमे चिरंजीवी का उपयोग करके हम सरकार द्वारा अपने इलाज का पैसा भरवाते हैं जिसे सिर्फ़ सरकार ही देती है और हमें कोई ईमरजेंसी हो तो हमारे लिए फ़्री में एम्बुलेंसे भिजवाई जाती हैं और आंगनवाड़ी के लिए आंगनवाड़ी हमारे बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाएं देती हैं जैसे कि हमारे बच्चे अगर आंगनवाड़ी जाते हैं तो उन्हें वहां से राशन मिलता है और वो हमारे बच्चों को घर घर आकर पोलियो की दवाई पिलाई जाती है और वो हमारे यहां पर कोई और नई दवाई आती है तो हमारे को बताते हैं और उसके फ़ायदे भी बताते हैं